गुजरात राज्य में नौकिरीअ लाइ घणियूं जॻहियूं आहिनि जंहिं में घणियूं सरकारी कंपनियूं बि आहिनि ऐं घणियूं प्राइवेट कंपनियूं बि आहिनि कंपनियुनि में पंहिंजी अलॻि अलॻि शर्तू आहिनि जंहिं में भर्तीअ जी प्रक्रिया बि अलॻि अलॻि आहे सभिनी कंपनियुनि में फाइनांस कंपनियूं आहिनि बैंकुनि जूं कंपनियूं आहिनि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियूं आहिनि हॉस्पिटल लूं आहिनि ट्रास्पोट जूं कंपनियूं बि आहिनि अहिड़ी रीत ना सभ कंपनियूं अवेलेबल आहिनि जंहिं में जंहिंजी भर्तीअ में सभिनी जी अलॻि अलॻि शर्तू आहिनि भर्तीअ लाइ पाण खे घणी कंपनियुनि में अर्जी ॾियणी पवंदी आहे ऐं अर्जी ॾियण खां पोइ पंहिंजो इंटरव्यू वठियो वेंदो आहे ऐं घणी कंपनियुनि में अर्जी ॾियण खां पोइ पाण खे परीक्षा ॾियण जी रहंदी आहे हुन खां पोइ पंहिंजो सिलेक्शन थींदो आहे सो इअं अहिड़ी रीत ना सभिनी कंपनियुनि जी पंहिंजी पंहिंजी शर्तू आहिनि ऐं सभिनी कंपनियुनि में पंहिंजो पंहिंजो नियम आहिनि ऐं नौकिरीअ खां पोइ बि अॻियां भविष्य सुठो आहे सो अहिड़ी रीत ना गुजरात राज्य में जेके बि अलॻि अलॻि कंपनियूं आयल आहिनि उन्हनि में पढ़ियल ॿारनि खे जल्दी नौकिरी मिली वेंदी आहे